हमर दोस्त जे छलाहे से सब बहुत मरि गेला चन्द्रनन्दन झा अखन छथि बेड धेने जीवानन्द झा आओर की कहै छै भुवनेश्वर मिश्र ई सब सब सब छलाहा दोस्त आओर की कहै छै महाकान्त झा कु आओर की कहै छै से कृष्णानन्द झा ई सब सब गोटा हमर दोस्त छलाहा